जय झूलेलाल जी मांजो स्कूल आहे देल्ली पब्लिक स्कूल और मां तव्हांजे शोप जो नालो ॿुधो आहे तव्हांजी सिलाई ॾाढी मस्तु रहंदी आहे बढ़िया रहंदी आहे त मूंखे पंहिंजे ॿारनि जी जी मांखे पंहिंजे ॿारनि लाइ स्कूल जे ॿारनि लाइ पूरी ड्रैस स्कूल जी ड्रैस यूनीफ़ोर्म सिलवाइणी आहे त जो अघु छा थींदो और छा डिस्काउंट आहे उहो सॼो ॿुधायो मां उहो सभु तव्हांखे प्रो ॿुधांव थी लेकिनि मूंखे सभिनी खां पहिले हिरों त इहो ॿुधायो कि घणा ॾींहं लॻंदा अगरि सिलवाऊं था वॻा कपिड़ा ॾिसो व जी टाइम हेॾो काने असांखे त असां वीह ॾींहं प्रोवाइड कराए सघूं तव्हांखे वीह ॾींहं में असांखे सॼा जी जी जी जी जी जी ॾाढो सुठो थी वेंदो अगरि टाइम सां मिली वियो छो कि ॿार परेशानु थी वेंदा आहिनि ॿार चाईंदा आहिनि असांखे टाइम सां हर चीज पैरेंस ई पहिले अची बि रहंदा कि असांखे कपिड़ो हिन टाइम ड्रैस स्कूल ड्रैस बाक़ी मूंखे जेको खपे कपिड़े जी क्वॉलिटी ख़ूबु सुठी हुजिणी खपे अगरि कपिड़े जी जी जी त असांजी हलंदी अथव जी जी असांजी अछी शर्ट हलंदी अथव और नीरी पैंट हलंदी अथव बुशेट जेकी आहे व छोकिरा छोकिरी असां हिकु ई असांजे स्कूल में हलंदो आहे त पैंट और शर्ट ई पाईंदा आहिनि त बुशेट जेकी कलर जी हूंदी आहे उहा अछी हूंदी आहे हुन ते स्कूल जो टैग लॻियल हूंदो आहे उहो ज़रूरु लॻाए रखिजो उहो मां सभु हा उहो डिज़ाइन मां ॿुधाए रखंदीमांव हा जी जी तव्हांखे मां डिज़ाइन ॿुधाए रखंदीमांव त हुनजे अकॉर्डिंग ठाहिणी अथव और असांखे पीस घटि में घटि न त चारि सौ टे सौ चारि सौ जे लॻभॻि खपंदा मां उहो इग़्जेक्ट तव्हांखे ॿुधाए रखंदम टे सौ खपेनि कि चारि सौ खपेनि उहो ॿुधाए रखंदीमांव ठीकु आहे और ॿीं ॻाल्हि अघु छा हूंदो अच्छा हेतिरा लॻी वेंदा जी जी जी जी जी ठीकु आहे जी जी थोरो डिस्काउंट करे रखो त हा थोरो डिस्काउंट करे रखंदव त ईज़ी थी वेंदो असांजे लाइ जी जी जी जी अच्छा अगरि तव्हां थोरो डिस्काउंट करे ॾियो था त मां अॻिते बि तव्हां खां कमु कराईंदमि हाणे ही असांजो बसि इहो फंक्शन स्टाट थियण वारो आहे स्कूल जो हुन फ़ंक्शन में मां तव्हां जा जेके ड्रैस ठा सिलवाए सिलवाईंदमि ॿारनि जा उहे तव्हां खां ई वरि अॻिते कमु कराईंदमि त मां सां उहो डील कयो जेको अॻिते जेको अॻिते ताईं असांजो व्यवहार रहे अच्छा अच्छा हा हा कमु त खपे कमु त सुठो ख सुठो सुठो कमु खपे और साथ में मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाए रखांव जेको टैग लॻंदो उहो इम्ब्रोईडेड थींदो आहे असांजो नालो जेको थींदो आहे उहो प्रिंटेड न थींदो आहे इम्ब्रोईडेड त इम्ब्रोईडिरी बि तव्हांखे ई कराइणी पवंदव जेको शर्ट ते जी जी मशीन जी इम्ब्रोईडरी आहे हा हा जी जी जी जी हम्म हम्म हम्म हा हा जी जी जी हिकु ॻाल्हि और चवणी आहे जेको इहो त बुशेट और पैंट जी ॻाल्हि चवां थी बाक़ी असां हिकु रुमाल बि ॾींदा ऐं रुमाल ते बि लिखियल हूंदो आहे नालो देल्ली पब्लिक स्कूल त उहो बि हा हा त उहो बि ॾिसी वठिजो उहो बि कराइणो पवंदव हुन में हा हा बिल्कुलु उहो तव्हांखे मिली वेंदव असांजो जेको पहिरों जेको हुओ उहो टेलर मास्टर उहो बि ॾाढो सुठो हुओ उहो बि बल्क में वठंदो हुओ असांखां ऑडर लेकिनि हुनजो कमु थोरो डीले हुओ त असां इहो नथा चाहियूं असांखे टाइम सां कमु खपे बसि हुनजो बि प्रॉब्लम न हुई ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो जीअं पोइ व्यव्हार अॻिते हा हा हा जी जी व पोइ व्यव्हार अॻिते सही हली पाईंदो न जी जी जी जी जी त तव्हां बसि मूंखे उहो टाइम जेको टाइम ॿुधायो थी मांव हुन टाइम ते खपे और जेको ड्रैस कोड ॿुधायो थी मांव हां हीअं करे थी वठां मां तव्हांजी दुकान ते ही अची थी वञा तव्हांजी शोप ते ही अची थी वञा और हुन ई ते ॻाल्हाए था वठूं और तव्हांखे ॾेखारे रखंदीमांव इहो इहो सैम्पल उहो हुन हिसाब सां हुनजे अकोर्डिंग तव्हांखे ठराइणो अथव और उहो पीस हुन टाइम ते जहिड़े टाइम ते मां डेट ॿुधाए रखंदीमांव हुन डेट ते तव्हां मूंखे ॾेई रखिजो ताकि ॿारनि खे पैरेंस खे बि दिक़त न थिए जी जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु जय झूलेलाल